ہلو السّلام علیکم وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں الحمد للہ اور جی جی جی بتائیے جی جی تو پھر کتنے لینا چاہتے ہیں کتنے لیے کٹھے تک آپ کے آپ کا سر کیا پرائز دے پائیں گے آپ جی جی جی ابھی تو فی الحال پانچ لاکھ روپے اکٹھے کر کے دیا ہوں ایک دو کسٹمر کو جی جی اس سب میں بھی لگ بھگ اتنا ہی پڑتا ہے جتنا مطلب اگر ہائی وے ہے تو اسی حساب سے ریٹ لگایا جاتا ہے فالحال جی جی جی جی جی جی جی تو پھر آئیے اور فیس بات کر لیتے ہیں کیا دقت ہے جی جی اور سر اور سر کسٹمر کو ملا ہے پانچ پانچ لاکھ روپے اکٹھا کر کے اسی حساب سے آفس میں بات کر لیں گے ہم لوگ ارڑیا زیرو مائل یہ ارڑیا زیرو مائل نارتھ ایسٹ میں جی نہیں نہیں ایسا کوٮٔی نہیں ہے آپ کو سارے ثبوتوں کے ساتھ دیا جائے گا نا جی نہیں ایسا ایسا ایسا کچھ نہیں ہے بالکل فریش ملے گا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی دقت نہیں ہے آپ آئیے آفس دیکھیے آپ سنیں نا جی بس اسٹینڈ سے تھوڑا ہٹ کرے جی جی اچھا ایک ایک کام ایک کام کیجیے نا آئیے آفس پھر بات کرتے ہیں ابھی تھوڑا کہیں اور سے پھر فون آ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک